शेतकारांच्या आत्महत्याच्यो मेन कारणां म्हळ्यार कर्ज पीक न येवप आनी अशेंय म्हणटात की थोडे शेतकार व्यसनी आसतात थोडे शेताचेर कर्ज काडून आपल्या चलयांचो हुंडो दितात आनी थोडे लोक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त जातात तें म्हळ्यार तांच्यो घरच्यो झगड्यो आतां कर्ज जर तांणी शेतां खातीर काडला जाल्यार तांणी ते सरकारां कडेन बॉन्ड बरोवन घेतिल्लो आसता आनी एक एकदां तांकां ती त्या तांका जाय तशीं ती रेट मेळना पीक आयिल्ले तेन्नां थोडे शेतकार एकच तरेचें पिकां लायतात आनी त्या वेळार खूब एकच तरेचें धान्य आयिल्ल्यान एकच तरचे भात आस रोयिल्ल्यान तांकां रेट क जाय तशी मेळना आनी रेट ही कमी जाता आनी ताच्या खातीर तांका कर्ज हे तांगेले खूब तांच्या बोडार येता आता पर्यावरण आसता एक एक वेळार तांणी शेत रोयता आनी सगळो हुंवार भरता सो पर्यावरणीय तांकां खूब त्रास जाता आता पयरच पळयलें जाल्यार आता ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडलो आनी रोयिल्ले सगळें शेतां आसात ती कुसून गेलीं तो कांदो आशिल्लो तो खूब कुसून गेलो आनी ताच्या खातीर कांदो बटाट हाच्यो रेट्यो खूब वाडल्यो थोडे शेतकार हे व्यसनी आसतात आनी तांचे लॉन काडिल्ले हे तांणी शेतांत घालचें परस ते आपले पिवपाक किंवां आनी कसलें व्यसन आसा तातूंत ते पयसो ओंतयतात आनी मागीर तांकां परतफेड करपाक खूब अडचण जाता आनी मागीर ते आत्महत्या करतात थोड्या घराच्यांनी भावां भावां भितर किंवां तांचे घरांतले शेताचे खातीर हे कुटंबीय आसता तांचे खातीर ती झगडी आसता जमनिची जाग्यांची आनी ताच्या खातीर हे ते शेतकार आसा ते आत्महत्या करतात आता सरकार खंयचे उपाय करचें म्हळ्यार जर पर्यावरणा खातीर शेतांचेर जर परिणाम जाला जाल्यार सरकारान ताचेर थोडें तांका कन्सेशन दिवचें किंवां खुबशें वेळार ती दिता गवर्नमेंन्ट किंवां लाय बोर व्हेल मारून दिता लायटिचो खर्च वाचता थोड्यो मशीनस आसा त्यो तांणी लम्सन घेवपाच्यो आनी तांका तांचेर सप्सिडी मेळटा जेणे करून तांका पयशांचो खुबसो फायदो जाता शेतकारांक खूब सप्सिडिच्यो सप्सिडी आसतात जर ते सोलार वापरतात जाल्यार तांका अर्द्याच्या कमी किंमतीन आनी आता किसान योजगार तें कार्ड केल्ले आसता तातूंतल्यान तांका रेट ऑफ इंटरस्ट बी खूब सरकारान केल्लें आसा सो सरकारान ताचेर खुबसो तांकां फायदो करून दिल्लो आसा सो सरका शेतकाऱ्यान आपल्यान आत्महत्या करच्या परस तांणी हें शेताचेर आपले उदरगत कशीं बऱ्या प्रमाण करपाची हाचेर विचार करचो